धोरोमारि खुंथाय मोसानायआव मानसिफ्रा बर'फ्रा बिदन दख'ना जोमग्रा एबा खाम खाम सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै धोरोमारि सिबिनाय समाव दामनाय जायो आरो फायेल आसान खेरा माला खानाय खफायाव बिबार बायदि बायदि लाफानाय जायो आमफाय गुबुन धोरोमआरिफोरनिआबो गावसिनि कास्टनि जे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै मोसायो आरो अनेख धोरोम धोरोम बाय धोरोम जाहैबाय जेन'बा बर'निआ बिदन दख'ना आरो

खेराय मोसानायनि सोमोन्दै जेनेबा बिदन दख'ना आसान आमफ्राय बिबार माला खाम ज'था सिफुं लानानै मेथाय रोजाबनानै बे जि जोमखौ गाननानै धोरोमखौ बारहोहरो ओरैनो